आंनि मोन्दांनायाव नोगोर आरो गामि ओनसोलनि गेलेमु गेलेनायनि फारागथिया जादों जेरै गामियाव जोंहा गोबां गुवार माने फोथारफोर थायो जेराव नोङो टाउनाव बेफोरबादि उदां फोथार मोननाय जाया लोगोसे जाहा गामियाव गेलेबा इसे रंजानाय हिसाबैसो गेलेनाय जायो बांसिनानो मानोना गामियाव बेफोरबादि इसिबां माने सायखनाय कमपिटिस्वन हिसाबै गेलेनाय जाया जेराव नोङो टाउनाव मोनसे सायखनाय हिसाबै कमपिटिस्वनखौ लानाय जायो जेराव डिसट्रिक्ट लेबेलनि रेफारिफोर लाबोनाय जायो नेसनेल लेबेलनि रेफारिफोर लाबोनाय जायो बे गेलेनायाव बे बादायलायनायाव जायफोरा मोजाङै गेलेनानै गावनि रोंगौथिखौ देखाय लांबाय बिथांमोनहा सायखजायोब्ला मा जायो नेसनेल लेबेलफोराव गेलेहैनाय मोनसे खाबु थायो जेराव जोंहा गामि ओनसोलाव माने नांगौ रोखोमै जेरै कसफोरखौ मोननाय जाया फोरोंगुरुफोरखौ जे मोनसे टेकनिकेल बा मोजां मोजां सोलोंथाइ लालांनो हायो जि मोनसे टेकनिकेलि बे बुसथुखौै मोनजोबनाय जाया लोगोसे जेराव नों टाउनाव थायोबा माखासे गथ'फोरा गासैबो नांगौ रोखोमनि नं फोरखौ मोनजोबो मेटेरियेल्सफोरखौ लोगोसे बिथांमोननियाव माथ्र मा थाया उगां फोथारफोरल थाया आरो ओमफ्राय जोंहा गामि ओनसोलनि गथ'फोरा जेराव उन्दैनिफ्रायनो गेलेनाय मानायफोराव थायो लोगोसे नखरनि गारजेनफोरनि सायावबो दिपेन्द खालामबाय मानोना बिथांमोननि नखरनि थासारि फोरखौ नायनानै बिथांमोनहा गथ'फोरा जि मोननांगौ बेफोर बुसथुफोरखौ गासिखौबो मोनजोबनो हाया जेरै फुटबल गेलेनायाव नों जुथा नांगौ जार्सि नांगौ बेफोर बुसथुफोरखौ गथ'फोरा बिमा बिफानिफ्राय मोनजोबा बेनिखायनो जों रंजानाय हिसाबैसो बेखौ गेलेलांबाय थायो जेराव नों टाउनाव थाग्राफोरा नखरफोरा इसे मोजां जायफोरनि न'खरा मोजां बिथांमोनहासो टाउनाव थाखायो बिनिखायनो बिथांमोननि गथ'फोरा जे नांगौ रोखोमनि गेलेनायाव नांगौै बेसादफोरखौ मोनजोबो ओमफ्राय बिसोरो मोजाङैनो गेलेलांनो हायो आंनि मोनदांनायाव बेखिनियानो